जि'यां केह् कोई बी न्यूज मिडिया च अस दिक्खने आं तां ओह् बड़ी जैदा स्हेई बी नेईं होंदी होई सकदा स्हेई बी होऐ लेकिन बिच्च गलत बी होई सकदी ऐ लेकिन जेह्की अस रियालटी अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खचै ओह् ते रियालटी गै होंदी ते बाकी जेह्की ऐ गलत न्यूज केईं सारी ऐसी मिडिया न जेह्डे गल्त न्यूज बी फैलांदे ते ओह्दा सोसाइटी पर बड़ा जैदा असर पौंदा ऐ गल्त गै असर पोंदा ऐ इ'यां जेह्की अक्खी दिक्खी दी न्यूज होंदी ते एह् रियालटी गै स्हेई होंदी लेकिन मिडिया कोई कोई मिडिया दा ऐसा बी ऐ केह् ठीक गै न्यूज दिंदा लेकिन किश बिच्च ऐसे बी हैन जो गल्त न्यूज बी दिंदे लेकिन एह्दा बड़ा जैदा असर साढ़ी सोसाइटी पर पौंदा जेह्की ऐसी न्यूज गै होवे रियालटी होऐ उऐ दस्सना चाहिदी मिडिया आह्लें किश बी लेकिन गल्त न्यूज जेह्की एह् नेईं फलाना चाहिदी हां एह्दा बड़ा जैदा गल्त असर पौंदा ऐ लेकिन मिडिया आह्ले बी केईं चैनल ऐसे न जे स्हेई न्यूज दिंदे लेकिन बड़े सारे गल्त बी दिंदे